हम बचपनसँ लगभग पेन्टिंग करै छलहुॅं अपना इसकुलेके जीवनसँ आ ई बहुत नीक शौक छै एहिसँ अहाँके अपन मनोवृतिके सेहो पता चलै छै पेन्टिंगके एकटा इहो गुण छै जे अहाँके आगे चलि कऽ एहिमे अहाँ अपन भविष्य सेहो निर्धारित कऽ सकैत छी जेनाकि आइ अहाँके मिथिला पेन्टिंग छै या कोनो आओर तरह कएटा पेन्टिंग छै जाहिमे लोक अपन बहुत नीक भविष्यके जे छै से निर्माण कऽ रहल छथि आ चिक्कनसँ चिक्कन रोजगार सेहो अहाँके अर्जित केलथि हँ जाहिमे मधुबनी जिला मिथिला क्षेत्रमे जे छै से अहाँके नामी अछि ई जे छै से एकटा नीक इंसान गाँवमे काफी हद तक लोकके मदद करै छै जाहिमे अहाँके अपन पूरा जीवनी बदैल जाइ छै एकसँ एक चित्रकार छै